हमारे होमटाउन में बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने जैसी जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सुंदरता जैसे देखने लायक जगह हैं जैसे कि हमारे यहाँ प्राचीन शक्तीपीठ ज्वालामुखी माँ का टेंपल है जो की बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए और यहाँ पे चैत्र नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत से लोग घूमने आते हैं और हमारे यहाँ शिव मंदिर है जो की बहुत प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पे नाग देवता का आधा सिर कटा हुआ था फेंका हुआ कटा होके गिरा हुआ था जोकि पत्थर का बन गए हैं वो हैं हमारे शिव मंदिर के शिव मंदिर में बहुत प्राचीन हैं और हमारे यहाँ चिल्का झील नामक एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा झील है और यहाँ पे काए जंगली जानवरों के मूर्तियाँ भी हैं जिसमें देखने लायक बहुत अच्छी जगह है वो हमें बहुत पसंद है और यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने और यहाँ का नजारा देखने आते हैं